ہم نے کبھی انشورنس ایجنٹوں کے ساتھ بات چیت نہیں کی ہے نہ ہم نے کبھی انشورنس لیا ہے نہ ابھی تک ارادہ ہے آگے واللہ عالم باالصواب لیکن انشورنس بسا اوقات سننے میں آتا ہے کہ گاڑی کا اور بھی چیزوں کا ہوتا ہے لیکن یہ کرانا چاہیے لیکن ہم نے اب تک کبھی کسی ایجنٹوں سے نہ بات کی ہے نہ انشورنس کرایا ہے نہ لیا ہے